हम अहाँकेँ गाड़ी बुक कयने रहौ अहाँकेँ हमरा जएबाक रहै किछु किछु तीर्थस्थलके भ्रमण करबाकेँ रहै जेना सिंघेश्वर जयबाक रहै मटेश्वर जेनाइ रहै आ कारूबाबा स्थान तारास्थान आर वनगांव बाबाजीकेँ कुटी पर जयबाक रहै ओ कतबा दिनसे नौत टलि रहल अछि तऽ हुनका अहाँ कहिऔ जे हुनका हमरा सभकेँ लए जाएके यऽ कि नहि कि हम दोसर व्यवस्था करी दोसर गाड़ीवलाके हम बुक कऽ ली कि अहाँ जेबै से अहाँ हुनका से पुछि कऽ हमरा बता दिअ